जी नमस्कार क्या आपको इंदिरा आवास क्या आपके गाँव में किसी को मिला है अच्छा आपको नहीं मिला है नल जल है नल वाला टंकी जो लगता है वह सब लगा है अच्छा आपके गाँव में यह सबको लगा हुआ है कि नहीं अच्छा आपका मतलब गाँव में कोई सुविधा उवधा कम नहीं हुआ है कि हुआ है कि

अच्छा खेत उत में पानी उनी सबको ठीक है अच्छा और कोई सुविधा होगा डॉक्टर का है हॉस्पिटल और है आपके गाँव में अच्छा तो उसका वह क्या है ठीक है वह डॉक्टर उसमें का

पूरे मरीज का वे ठीक से देखभाल करते हैं कोई दिक्कत उक्कत है गाँव में क्या क्या समस्या है बता सकते हैं आप अच्छा क्या सब आपको नहीं मिल रहा है आपके गाँव में भी अच्छा

अच्छा और कोई समस्या है अच्छा तो तो ठीक है देखिए इस्कूल का क्या हाल है इस्कूल का अच्छा ठीक चलिए ठीक है ठीक है